हँ हैलो हम किराना दुकानसॅं बाजि रहल छी हँ आमो उपलब्ध छै अहाँके किराना समानमे राशनके समानमे की चाही सभ उपलब्ध उपलब्ध छै हमरा दुकान पर हम अहाँकेॅं घरो पर अहाँ ऑर्डर देबै ऑनलाइन पेमेंट करबै तऽ घरो पर पहुँचा देब जे मार्केट भाव छै ओहि हमरो छै अहाँकेॅं कीसभ लेबाक अछि

आरो क़हियौ अहाँके क़ोन क़ोन मसल्ला चाही आरो कथी तेल आओर तेल कोनो लेबै सरसोंके तेल की तिलक तेल नारियल तेल भी उपलब्ध छै आओर कीसभ लेबाक अछि दालि चावल तऽ कहलियै अहाँ एकबेर सभके लिस्ट बनाके हमरा भेज देब या अहाँ आबिकऽ भी लऽ सकयै छी हम होम डीलीवरी भी राखै छियै मतलब अहाँके घरो पर पहुँचबा सकै छी अहाँ ऑनलाइन पेमेंट करबै तऽ ओकर डिलेवरी चार्ज लागत मतलब पचास सए रुपैआ एक्स्ट्रा दिय परत अहाँके डीलेवरी बॉयक ठीक छै किरानाके हर समान छलै आओर अहाँक मतलब हँ सर्फ़ साबुनसभ भी रखै छियै ठीक छै अहाँके क़ोन क़ोन क़ोन साबुन लेबाक अछि हँ बरतनोवला छै बरतनोवला चाही चारि चारि पीस चाही अच्छा सर्फ़ क़ोन लेबै सए ग्रामवला ढाई सए ग्रामवला एक किलोवला दू किलोवला पाँच क़ोन सर्फ़ लेबै रिन इक्सेल सफ़ेद उजाला इक्सेल सर्फ़ लेबै अहाँ कतयवला पैकेट लेबै अहाँ पाँच सए ग्रामवला की एक किलोवला एक किलोवला लेबाक अछि ओकर प्राइस छै तीन सए अरसठ रूपीज तीन सए अरसठ रुपैआ एक किलोवलाके दाम भेल आओर किछु लेबाक अछि अहाँके अच्छा ठीक छै हम अहाँके मिल जायत दुकान पर आबिके लै लेब ठीक छै ठीक छै